ہمارى كميونیٹى ميں ايک روايتى مخصوص لباس كا استعمال كيا جاتا ہے جيسے كرتا پیجامہ سر پر ٹوپى اور اسى طرح عورتيں عورتوں ميں شلوار سوٹ كا استعمال كيا جاتا ہے اور ہمارا لباس دوسرى كميوٹيز سے اس ليے بھى مختلف ہے كيوں كہ دوسرى كميوٹىز ميں استعمال ہوتا ہے پينٹ شرٹ كرتا دھوتى سر پر پگڑى اور عورتوں ميں ساڑى